नमस्कार बोलिए क्या काम है क्या काम है बोलिए तब कितना सोना लेना है क्या क्या बनवाना है

तो कितना कितना होगा सब सब मिला के कितना वजन का चाहिए सब मिलाकर कुल कितना वजन का चाहिए

तब कुल हो गया ऐसा समझ लीजिए कि करीब पैंसठ हजार का दस ग्राम का पैसा यह हो रहा है तो सोना मतलब कि कितना ग्राम कुल हो रहा है करीब तो कितना कितना ग्राम सोना हुआ उन्नीस उन्नीस के मतलब मतलब लगभग बीस ग्राम तो बीस ग्राम हो रहा है तो लगभग आपका एक लाख तीस हजार तो सोना हो गया है हाँ तो अगर बनवाना है तो मतलब कुछ पैसा तो पहले जमा करना पड़ेगा हाँ पहले मतलब कि कम से कम ये एक लाख तो जमा करना ही पड़ेगा एक लाख पहले जमा करेंगे और बाकी जो पैसा है वो जब गहना बन जाएगा तो उसके बाद दीजिएगा तो पुरा सामान लीजिएगा और पूरा मतलब कि इसकी पक्की रसीद मिलेगी और जो भी समान मिलेगा वो एकदम पूर्ण रूप से ये शुद्ध रहेगा उसमें कहीं से में किलमा नहीं होगा मिलावट नहीं होगा और जब चाहेंगी तब मतलब कि वो वापस मतलब कि के हो जाएगा उसमें देके लिही उसमें कुछ काटना पड़ेगा हाँ पुराना हार बन जाएगा लेकिन और उसमें भी कटौती करनी पड़ेगी हाँ तब आइएगा तो उसको भी लेते आइएगा अब साथ में हाँ चाहे तो उसको सफाई करवा लीजिएगा या तो उसकाे मतलब कि उसका वजन बढ़वा लीजिएगा फिर नया हो जाएगा काटने का मतलब एक चौथाई तो कटेगा ही एक चौथाई कट जाएगा उसका आपका एक चौथाई हो जाएगा लेकिन वो अब कट जाएगा तो नया हो जाएगा तो अब मजबूत हो जाएगा बढ़ियां हो जाएगा तो कब कब तक मतलब कि आप आएँगी फिर हाँ तो डिजाइन आपको देख के पसंद करना पड़ेगा नहीं नहीं कुछ डिजाइन बहुत अच्छी अच्छी आई हुई है उसको देखकर पसंद करना पड़ेगा तो आइएगा उसको पसंद कर लीजिएगा ठीक से और उसको सही सही मतलब ठीक है क्या क्या मतलब चाहिए क्या क्या बनवाना है उसका एक लाख रुपये कम से कम मतलब आप जमा कर दीजिएगी तब जाकर के वो ठी ठीक है हाँ शाम तक तो हाँ ठीक है तब नमस्ते